मैं खेल से जुड़े हुए समाचारों और घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए मोबाइल में जैसे यूट्यूब होता है उसपे सर्च करके देखता हूँ निरंतर अपडेट मिलते रहता है मुझे और न्यूज़ न्यूज़पेपर में भी दैनिक भास्कर में एक एक तरफ स्पोर्ट्स के बारे में ही दिया जाता है कि हमारे क्षेत्र में कौन सा खेल खेला गया है या खेल खेलने पर कौन सा पुरस्कार मिला है क्रिकेट वगैरह का सब चीज़ न्यूज़पेपर में एक तरफ खेल के हिस्से पर दिए होती है और कई सारे चैनल भी है जैसे मुझे अगर क्रिकेट देखना है या कोई स्पोर्ट से जुड़े कोई न्यूज़ चाहिए हॉकी देखना है फुटबॉल प्ले देखना है कबड्डी देखना है तो ये सबके लिए तो स्पोर्ट्स एक चैनल करके टी वी पे होता है उसपे भी हम देख सकते हैं और ऐसे बहुत से चैनल होते हैं टी वी पे अगर हमे देखना हो तो चैनल्स होते हैं और अगर मोबाइल में देखना हो तो हॉटस्टार जैसे ऐप उसमें बने होते हैं जिससे हम हमेशा अपडेट भी लेते रहते हैं और हमें पता भी चलता है कि कौन सा मैच किधर है कौन सा मैच होने वाला है या कौन सा मैच हो गया है अगर हो रहा है तो उसे हम घर बैठे भी देख सकते हैं और समाचार और घटनाओं का भी हमें बहुत जल्दी पता लग जाता है और खेल के बात करे तो मैं सबसे ज़्यादा जो वॉलीबॉल होता है उसको फॉलो करता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स मैं वॉलीबॉल में भाग लिया है जो कि स्कूल द्वारा खिलाये गए थे तो वॉलीबॉल में एक आता है हमारा थ्रो बॉल जो कि हम हाथ से थ्रो करते हैं ऐसी हमारी टीम बनी रहती है तो मैं थ्रो बॉल को सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ और वही सीखता भी हूँ खेलता भी हूँ उसी की न्यूज़ और घटनाएँ देखते रहता हूँ